हा ह मूंखे लॻंदो आहे की पहिरियों कुझु सालनि में और हाणे जे टाइम में डांस में ख़ूबु फर्क़ु आहियो आहे जीअं अगाड़े छा थींदो हुओ जीअं अगाड़े सिर्फ़ु क्लासिकल डांस हूंदा हुआ अगाड़े माण्हू हेतिरा ओपिन न हुआ डांस जे लाइ माण्हू हे सोचंदा हुआ की डांस करे खे मांज असांजा ॿार छा ई करे वठंदा डांस में कोई फ्यूचर कोन्हे लेकिन हाणे अहिड़ो कोन्हे हाणे पेरेंट्स छा छो सोचंदा आहिनि की डांस न की सिर्फ़ु हिकु एक्स्ट्रा करिकुलर रही वियो आहे हाणे डांस पंहिंजो हिक इ इंडस्ट्री डांस इंडस्ट्री पंहिंजो हिक नालो ठाहे वठो तैं त हाणे जेतिरा ॿार या जेतिरा माण्हू या जेतरी ज़ाइफ़ां डांस कंदी आहिनि उहे ॼाणी पहचाणी वेंदी आहिनि हाणे हाणे लोग हुननि खे ॼाणणु लॻा आहिनि पेहचानणु लॻा आहिनि हाणे माण्हू हुनि खे इज्जत ॾींदा आइन माण्हू हुनन खे आर्टिस्ट जीअं ॾिसंदा आहिनि जीअं पहिरियों सिर्फ़ु क्लासिकल डांस थींदा हुआ हाणे घणेई मॉडन डांस स्टाइल अची विया आहिनि हाणे कंटेम्प्ररी थींदो आहे हिप हॉप थींदो आहे सालसा थींदो आहे त हुन में माण्हू वरी वरी छोकरी छोकिरा पाण में डांस बि कंदा आहिनि त पहिरियों हीअ थिंकिंग न हुई न माण्हुनि जी पहिरियों माण्हुनि खे लॻंदो हुओ की अरे छोकरी ऐं छोकरो कीअं डांस कंदा साथ में लेकिन हाणे उहे मॉडन डांस स्टाइल्स अडेप्ट करे वठे अथऊं माण्हुनि हाणे हो नेचुरली नॉर्मल थी वियो आहे माण्हुनि जे लाइ हाणे हुन नो उन खे एक्सेप्ट कयों अथऊं ऐं हाणे हुननि खे वधाईंदा बि आहिनि